ओइ मावजि ना गुरहैनि थौ ना गुरहैनिहाय जि ना मोनदोंनो बै जामोफैयाव जामफै थेनायाव मालाय जि ज' ज' गुरदोंनो जि मोनो नो नाखौ आजां गाजांनो जेखाय लादो बाहाल मोनदो बाजायोबा मुसाफिफोरखौबो बाहालमोनदो लाखासै नामा गुरबाबो मोनगोन ना मागोन दै फिसा जानायाव मुसारिजोंबा बांसिन हाबा बे मुसारिजों बोबा सेरसे सेरसे हाबथारो दाखालिनोबा जों गुरहैनायाव सेरसे सेरसे हाबथारदों

नायाबो जि मोजां मोजांथार ना बालाबाथिया थेंगोना थुरि मोजां मोजां ना मोनथारदों दा थिनथा सारि थिनथायाव थांदिनि औ हौवरै खोलानिफ्राय गुरखो बोजाया बि

मानो आख' फाख' जाखो

बै माबानि नोंसिनि न' खाथिनि आबमोनखौबो लिंहर ज' ज' गुरहैसै ज' ज' गुरबा बांसिन मोनो नाया बांसिन रोनावो ना औ

थाब थाब मावला मावलि मावनानै गुरैदिनि होनबालाय दै लाखा दै सानदुं गोसायाव दै लोङाबा गुरनो हानाय नङा हाय औ दै बथल लाखा

दैयैबो गुदुं जाहैयो हाय ना हमनायाव लोंनांगवा सानदुं गोसा नालाय जि गुदुं जाखायो मालाबानो दुंखावजोबो बथ'लाव बाना लाबाबो नायाथ' मोनबो खागोन दा मैथाजों जानो होनबालाय दा गुरहैनसै होनबालाय दा दसे थानानै फन हरफिनदो तिनथा सोआव नो गुरहैजासिगोन ना होनबालाय होनबालाय दोनथनसै आङो दे